ہاں ايسے بہت سے موضوعات ہيں جن پر ميں لكھنا چاہتى ہوں جيسے گائے كے نام پر ہندوستان ميں ہونے والے ظلم و ستم پر مجھے لكھنے كى خواہش ہے كيوںكہ لگ بھگ ہر دن گائے كے نام پر كسی نہ كسی پر ظلم كیا جاتا ہے اور سڑكوں پر گھومتے ہوئے آوارہ گائے بیلوں پر لكھنا چاہتی ہوں كیوںكہ ان جانوروں كی وجہ سے بہت سارے ایكسیڈنٹ ہوتے ہیں لیكن ان موضوعات پر لكھنے كا مطلب ہے كہ اپنے خلاف كئی لوگوں كو كھڑا پانا